आं कोण उलयता आं तुमची तें कुकींग हें आसा दिसता न्हू मात्शें ऑर्डर दिवपा आसतली जेवणाची म्हणल्यार तुमचो मेन्यू किदें आसा तें म्हाका मातशें कळटलो हय एक्चुली हय बड्डे आसा जुनाक ताका लागून भावाचो हय ना तुमचो किदें प्लॅन आसा तो सांगात न्ही म्हाका बऱ्या पडटलो अशें म्हणून वॅज नॉन वेज दोनी जाय हय दोनी जाय हय ना पर प्लेट कशी पडटा तेंची हय म्हळ्यार एक हंड्रेड लोकां सुमार जाय म्हणल्यार एक फिफ्टी वॅज आनी फिफ्टी नॉन वॅज अशें करून

आं मिनीमम म्हळ्यार हय नॉन वॅज मोस्टली नॉन वेज चड खावपा पळयता हय एक पांच पांच आयटम उरल्यार खूब जाले हय हय डॅजट किदें कस्टड म्हण किदें गुलाब जामून म्हण तशें किदें आसल्यार

आं ओके सो अशें बल्क ऑर्डर दिल्ले जाल्यार मातशें डिस्कावंट बीन कांय आसपा ना

हय तुमचे किदें आसतना प्लॅन वॉट्सऍप करा म्हाका हय ओके बरें हां थँक्यू